میری زندگی میں ایک ایسی کتاب تھی جو بہت زیادہ ہائپ کی گئی تھی اور اس کو مجھے کسی دوست نے دیا تھا اور مجھ سے زبردستی کہا تھا کہ اس کتاب کو پڑھنا ضرور جب کہ میں اس کتاب کو پڑھنے کا من نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے اتنا زبردستی کیا تو میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا لیکن مجھے تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ مجھے اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور ایسا ہی ہوا میں نے جب میں نے جب اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا تب سے لے کر آخر تک مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا اور میں اس کتاب سے پریشان ہو گیا کیوںکہ جس میں دلچس دلچسپی نہ ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے